हाँ आज हमारे फूलों का पौधे लगाने का बहुत शौक़ है गुलाब का फूल नींद का जामुन का गेंदे का और सब हम दिल्ली में रहे जब तक खूब लगाते रहे पूरा बालकोनी हमारी सजी थी अपने चाचा पापा से पूछ पूछकर मना करते थे फ़िर भी हम लगाते थे मगर फूल बहुत पसंद था पूरा बगीचा बना रखे थे ओ बड़े हो गए जब हमारे जामुन तो मैंने पार्क से लगा दिया सब बच्चों के दे दिया करवाकर गमले सहित तो वहाँ बड़ा हो गया आम का सब बच्चे खाएँगे आशीर्वाद मिलेगा और फूल पौधा यहाँ पर आई में यहाँ घर पर आई यहाँ भी लगा रखी हूँ सात आठ पेड़ मैं लगा रखी हूँ और नीम लगा रखी हूँ करा रखी हूँ और क्या नाम से तुलसी बहुत लगा रखी हूँ मैं तुलसी मुझे चाय में पसंद ज़्यादा है पूजा उजा करती हूँ सुबह सीता माई सुबह नहा धोकर पानी देते हैं जल देते हैं स्वास्थ्य द्वारा दिमाग ठीक नहीं है मगर थोड़ा सूअर का मरीज़ है ठंड में ज़्यादा घबराती हूँ गर्मी तो नहीं और लेकिन भाई सब चीज़ अच्छी है मैं तो बहुत हँसी से पर्यावरण से ज़्यादा पसंद करती हूँ यह सब चीज़ और यह ना होना सबसे फूल और हम सब छिट देते हैं पौधे को ओ जम जाता है पानी डालते हैं मिट्टी में करके ठोपकर फ़िर जम जाते हैं उसे फ़िर मिर्चा भैया यह भैया बैंगन होगा यह सब पौधे लगा देते हैं बनाकर पौधे पानी डाल डालकर तैयार हो जाते हैं तो हमारी मर्चा दो दो तीन तीन साल मेरा फड़ता है आपको देखा गुलाब का फूल तो सब पूजा के लिए ले जाते हैं दूसरे भी और सब चीज़ है भैया बहुत पसंद लगता है सबसे ख़ुश रहते हुए हँसी से मैंने सोलह वर्ष स्वास्थ्य के हिसाब से अपने सही है बच्चे हमारे बाहर रहते हैं हम अकेली हूँ बड़े बूढ़ी रहती हूँ बड़ी लड़की हमारी वहाँ रहती हैं